नमस्ते भैया क्या हाल चाल है आपका कह रहे थे कि ना हम को अष्टभुजा घूमने जाना है दस लो दस लोग हैं भैया यह मतलब इलहाबाद से हम को मतलब अष्टभुजा जाना है घूमने

नहीं भैया रिजर्व जाएँगे हम अब दस लोग हैं तो भाड़ा कहाँ जा पाएँगे नहीं भैया रिजर्व जाएँगे कितना ख़र्चा गिरेगा रेंज बताएँगे कुछ अपना हाँ पहले विंध्याचल चलेंगे फिर वहाँ से अष्टभुजा जाएँगे जी भैया अच्छा अच्छा ज़्यादा नहीं बता रहें हैं हम अभी हम ने एक भैया से बात किए थे तो बहुत कम रेंज बता रहे थे ठीक है भैया लेकिन अभी हम बात किए थे एक लोग से वो बोले हैं बहुत कम आप तो ज़्यादा बता रहें जाना है भैया देख लीजिए अपने हिसाब से तो बताइएगा तब भैया देख लीजिए अगर कुछ कम हम दो हज़ार

मतलब हम को हर जगह घूमा देंगे ना व्यवस्था अच्छा मिलनी चाहिए नहीं कि हाँ फिर दिक्कत ना बढ़े हमें और क्या क्यों ये नहीं कि मतलब दिक्कत हो हम लोग को बैठाने में आने जाने में अडजेस्ट हो जाएँगे सब लोग ना छोटी तो नहीं है ना आपकी गाड़ी क्योंकि मेरा परिवार इतना बड़ा है तो फिर दिक्कत ना हो और क्या फिर भी देख लीजिए एक बार सोंच लीजिए दो हज़ार आप बता रहे थे हम ये भैया से बात किए तो वो पंद्रह सौ बता रहे थे नहीं अभी एक भैया से बात किए हैं भैया पंद्रह सौ बोले हैं ठीक है तो हम रुकेंगे थोड़ी ना बस दर्शन करेंगे हर जगह घूमे फिरेंगे चले आएँगे ठीक है लेकिन ज़्यादा दूर तो है नहीं हाँ शाम तक हो जाएगा ठीक है भैया तो हम ठीक है तो कंफर्म कर के आपको बताएँगे बता दें अपने घर वालों को सब को कि इतना बता रहे हैं आप दो हज़ार

नमस्कार भैया